साल दो साल फ़ोटोग्राफी में बहुत सारे बदलाव आए हैं आज से पहले के बीस साल पच्चीस साल ज़माने में फ़ोटोग्राफी के भी लोग एक कैमरा वाले को बुलवाते थे और अपनी फ़ोटो को स्टूडियो में जाकर बनवाते थे बट आज टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे विकास किए हैं जिसकी वज़ह से आज कैमरा अब हमारे फ़ोन में भी आ गया अब नए फ़ोन नए स्मार्ट फ़ोन की वज़ह से अब क्या होता है कि हम अपनी फ़ोटो को कहीं पर भी खींच सकते हैं और अपने में रख सकते हैं आज से पच्चीस साल पहले फ़ोटोग्राफी कराने के लिए लोग स्टूडियो में जाकर अपनी फ़ोटो को बनवाया करते थे और उनकी फ़ोटो में थोड़ा कलर भी डिफरेन्ट हुआ करता था बट आजकल की फ़ोटो में उनका रंग उनका रूप बहुत ही अलग होता है और आजकल की फ़ोटो में फ़ोटोग्राफी बहुत ही बदल गई है फ़ोटोग्राफी करने के लिए एक अलग ही फ़ोन कैमरा आया करता था पहले के ज़माने में सिर्फ कैमरा की वज़ह से ही फ़ोटो ली जा सकती थी बट आजकल क्या है कि हम हमारे फ़ोन में भी कैमरा आ गया है जिसकी वज़ह से हम फ़ोटोग्राफी कहीं पर भी कर पाते हैं कैमरा कैमरा से हम बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें निकाल सकते हैं वह फ़ोटो वाली मोबाइल वाली कैमरे में यह अन्तर है कि हम फ़ोटो का रेन्ज और फ़ोटो में थोड़ा अन्तर होता है जैसे कि कैमरा से हम बहुत दूर तक की पिक्चर निकाल सकते हैं बट मोबाइल वाली फ़ोटो में मोबाइल वाले कैमरे से हम ज़्यादा दूर तक की पिक्चरें नहीं निकाल सकते हैं तो मोबाइल कैमरा वाला कैमरा वाली फ़ोटो बहुत दिनों तक रख सकते हैं और मोबाइल वाला कैमरा वाली फ़ोटो हम फ़ोन में ही रख सकते हैं और इसे निकालकर भी रख सकते हैं